हमारी संस्कृति में महिलाओं के साथ उनके मासिक धर्म के दौरान बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है जैसे की महिला जब खाना नहीं बना पाती है उनका मासिक धर्म चलता है उस समय पर महिलाओं को कभी भी घर में के रसोई घर में घुसने नहीं दिया जाता है हमेशा उनको उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है उनको समय पर समय पर घर में कभी भी अंदर जाने नहीं दिया जाता है उनको हमेशा साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए बात की जाती है जिन महिलाओं को मासिक धर्म में आने के लिए बहोत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है जैसे कि जैसे कि कोई महिला मासिक धर्म में चल रही है तो मासिक धर्म में चलते वक्त उनको हमेशा अपने बालों को नहाने कि इजाज़त नहीं दी जाती है और मासिक धर्म के दौरान उन्हें घर के एक कमरे में अलग रखा जाता है उनका बिस्तर भी अलग होता है और उन्हें खाने के लिए खाने के लिए दिया अलग से दिया जाता है और मासिक धर्म के दौरान साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है इस साफ सफाई एवम स्वछता की जागरूकता को बढ़ाने के लिए हमारे संस्कृति में हमारे समाज में कभी भी यह बा इन बारीकियों को ध्यान में रखा जाता है कि सुबह उठते से उठने से पहले अपने मुँह हाथ धुलना चाहिए उठने के बाद में नहाना चाहिए व्यवस्थित हाइजीन स्वछता का ध्यान में रखना चाहिए और जब भी मासिक धर्म के दौरान खून आता है उसको ध्यान में रखते हुए मासिक धर्म को बहुत ही बारीकी से हमारे संस्कृति में महिलाओं को जागरूक जागरूक करवाने के लिए बहुत सारे संस्थाएँ समाज सेवी संस्थाएँ और अन्य अन्य अन्य प्रकार की के जाग्रति मंच इस टाइप के सभी प्रकार के समाज समाज के लोग इस पर ध्यान देते हैं और हमेशा शांति से उनके मासिक धर्म को निपटाना चाहते हैं सामाजिक स्वछताओं को ध्यान में रखना चाहिए ताकी किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हम मासिक धर्म के दौरान शरीर में न आए